हा मूंखे लॻंदो आहे त असां जे ॿारनि खे हिस्ट्री ॿुधाइण खपे पढ़ाइणु खपे छो त हिस्ट्रीय मां ही असां खे ख़बर पवंदी आहे असां बि हिस्ट्रीय मां ही पढ़ियां आहियूं त असां जे जेका जेके शहीद होआ हुननि पंहिंजियूं क़ुरबानियूं ॾेई करे अंग्रेजनि मां असां जो देश छॾायो होयो उननि जीयूं कुरबानीयूं हुयूं जो अॼु असां आज़ाद आहियूं हा मां पंहिंजे ॿारनि खे हुननि जियूं आखणियूं ॿुधाईंदी आहियां त हुननि कीअं पंहिंजी जान जी आहुती ॾेई करे असां खे असां जे देश खें आज़ाद कयो होयो जीअं त वीर सावरकर जी आखणी पंडित जवाहर लाल नेहरु ऐं शहीद हेमू कालाणी इननि जे बारे में मां पंहिंजे ॿारनि खे ॿुधाइंदी आहियां